जोङो ना गुरनायाव बिदिनो गुरहैनानै बिदिनो फाब मोनोबा फाननानै एसे एनै खरसा बरसा लाबोनो थाखाय नखरखौ खुंनो थाखाय बिदिनो फानहैयो आरो थाइसे थाइनै फैसा मोननायजों संख्रि बानलु लाबोनानै नखरखौ सालायो आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ' मैगं थाइगं बेजोंनो जोङो लाबोनानै नखराव सोलिफैयो दा बिनिखायनो जोङो गथ' गथाइफोरखौ जाहोनानैबाबो लोंहोनानैबाबो जोङो माने नखरखौ मोजाङै मोजां जालांनो थाखाय बहा मा मोनगोन बेफोरखौ जोङो नागिरनांगौ जायो थाङो आरो बिदिनो मा खालामनो गोरिब अब'स्था बेफोरनि नखर संसारनि थाखायनो नागिरनांगौ थांनांगौ जायो दा ओंखारबाय नामा